مجھے ایک اہم فیصلہ لینا تھا اس وقت جب مجھے کالج کے سلسلے میں فیصلہ لینا تھا مجھے یہ فیصلہ لینا تھا کہ میرے اسکول کے استاد نے مجھے مشورہ دیا تھا مجھے کون سا سبجیکٹ لینا ضروری رہے گا میرے مستقبل میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو